अॼुकल्ह समय ॾाढी तेज़ी सां बदिलजंदो पियो आहे नई नई तकनीका डेली ईजाद थींदियूं पियूं नी डेली उन्नतम तकनीका हर खेत्र में हर खेत्र जी ज़रूरत ठही वेई आहे इअं ई करे कला ऐं शिल्प खेत्र में बि उभरती फ्री तकनीकनि जो ॾाढो योगदानु आहे फॉर एग्जांपल जीअं डिज़िटल मीडिया में जीअं असां वठी सघंदा आहियूं जीअं फ़ेसबुक इंस्टाग्राम ऐं यूट्यूब गूगल क्रोम हुन में वधाइण में शिल्प खेत्र के उन्नत करण लाइ हिन सभिनी जो ॾाढो वॾो योगदानु आहे जीअं असां ॾिसंदा आहियूं कि लेज़र लेज़र शो बि हिकु उच्चतम तकनीक आहे

ॾाढो वॾो हिनजो योगदानु आहे